हमर मुख्य विधा अछि संस्कृत आओर संस्कृतिके संरक्षण कोना हुए तऽ ओहि लेल हम संस्कृतक सभसँ पहिलुक ग्रन्थ नित्य कर्म पूजा पद्धतिके अध्ययन केलहुँ आओर ओहि अध्ययन कयलासँ हम जनगणके बहुत रास बच्चा बच्चीकेँ ओकरा पढ़बाक लेल बाध्य केलहुँ आओर अपन संस्कृतिकेँ पहचानबाक लेल अपन संस्कृतिकेँ जानबाक लेल हुनका हम बाधित केलियनि ई आओर हमेशा ईसभ पत्रिकासभ हम पढ़ैत रहैत छी